हेलो हाँ जी आप स्विगी से बात कर रहे हैं हाँ जी मैं तनीशा बात कर रही हूँ थोड़े दिन पहले स्विगी के माध्यम से मैंने ऑडर किया था नवनीता रेश्ट्रॉन्ट से हाँ जी हाँ जी तो मे को वही ऑडर वापस करना था तो क्या आप वापस वही ऑडर कर सकते हैं हाँ जी तीन दिन नहीं नहीं तीन दिन नहीं चार दिन पहले किया था मैंने हाँ जी आप एक बार रिपीट कर देंगे क्या वो क्या ऑडर था हाँ जी नहीं मे को अगर कुछ बढ़वाना हुआ तो फिर मैं बढ़वा दूँगी तो आप एक बार बोल सकते हैं क्या हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसमें आप पापड़ और डाल दीजिए और सलाद भी पिछली बार मैंने सलाद लिखा था आप लोग ने भेजा नहीं थी हाँ जी और रायता भी लिख दीजिएगा पिछली बार आपने बहुत खट्टा रायता भेजा था तो थोड़ा उस पर ध्यान दे दीजिएगा हाँ जी जी जी बिल्कुल नहीं हाँ जी हाँ जी जी और मैं आपको पता वापस बोल दूँ कि आपके पास लिखा हुआ है

हाँ जी वही पता है आप वही ऑडर वापस कर दीजिए पता वही है और पैसे कैसे देना है पिछली बार नहीं नहीं पिछली बार जब आपका लड़का आया था तो मैंने उसी को दिए थे तो इस बार भी वैसे ही देना है क्या हाँ जी जी जी जी शुक्रिया